हेलो ड्राइभर साहब महेश जी अहाँकेँ गाड़ीमे हम सफर करैत रही ओहिमे हमर मोबाइल छुटि गेल हमराके बाद केओ आओर पसीन्जर या विद्यार्थी चढ़ल हेताह या देखने होयब तऽ हमर मोबाइलके ओरिआके राखि देब